समाजिक आओर संस्कृतिक समूह जे छै से कोनो जातिसॅं बान्हल नहि छै सभ जातिमे छै चूँकि हमरसभके जे परम्परागत पर्व त्यौहार रहन सहन जे किछु से सभमे छै वर्तमानमे भाषा आ धर्म अहिमे भारतक संविधानोमे कतौ कोनो रोक टोक नहि छै जिनका जे मोनमे आबै छनि से अपना अपना ढंगसे अपन अपन काज करै छथि आ जनजाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य कोनो भी जातिकें जे वर्णन करै छियै ओसभ कोनो मायने नहि राखै छै संस्कृतिक एकता तऽ हमरासभके जे भी कोनो उत्सव छै त्योहार छै ओहिमे सम्पूर्ण हिंदू या जे कोनो जाति छथिन हिंदू मुस्लिम सिक्ख ईसाई जे केओ छथि से अपना अपना ढंगसे अपन अपन परम्परागत बहुसंख्यक जे जतय छथिन से कनि विस्तारसॅं देख़यमे भेटै छै आ जाहिठाम जे अल्पसंख्यक छथिन हुनका कनि कम भेटै छनि देख़यौमे लेकिन ओ हमरा बुझने से केओ एहिमे विविधतामे कतौ कोनो भी हमरसभके संकोच नहि यऽ आ सभके आनंद लै छी आ सभके आनंद दै छी